आं दाखालिसो बे खारग्रा जुथाखौ बायदों मोन नाथाय आं गाननायनि उनाव बे प्रडाकया बांद्राय मोजां सलियासै एबा थाब गाज्रि जानायनि थाखाय आं बेखौहाय फसायासै